उत्तर प्रदेश में घणेई खेल थींदा आहिनि हिते लखनऊ में इकाइस में मैदान में आई पी एल मैच थींदा आहिनि ॾाढा बढ़िया माण्हू टैनिस खेलंदा आहिनि फुटबॉल बि हिते थींदा आहिनि ऐं सभु मतलबु ॾाढा माण्हू हुते ॾिसण वेंदा आहिनि ऐं बारादरी में हिते सेल वग़ैरह कपिड़नि जी बि लॻंदी आहे ॾाढी ऐं लखनऊ महोत्सव थींदो आहे ऐं दशहरा मैदान में बि मेला लॻंदा आहिनि